भारतमे परिवहन व्यवस्था जे हइ कइ जगह बढ़िआँ भी हइ आओर कइ जगह खराब भी हइ जेनाकि बढ़िआँ हइ कि पहले रहल हइ तऽ रिजर्वेशन बोगीमे लोक टिकट करबैत रहलैया तऽ आराम अभी किआकि एगो डिब्बामे भेड़ बकरी जकाँ पचास आदमीके जगह हइ तऽ डेढ़ सए आदमीके ठूँस देल जाइया चलैत रहऽ सरकारी बसके भी ओहे स्थिति हइ भारतमे परिवहनके ओहे आ खास कऽके तऽ बिहारमे बिहारके जेतना परिवहन हइ सबमे एकदम दुर्दशा हइ लोकके की जगह हइ पाँच आदमीके तऽ ओहिमे जायत हइ बीस आदमी आब लोक केना यात्रा करौ ओहिमे कष्टके साथ आ मजबूरीमे ओहि लोककेँ जे हइ यात्रा करैला पड़ैया इहे हइ स्थिति जे हइ सबसे बेकार स्थिति परिवहनके जे बिहारेमे हइ अभी